रामदास सर तुमी एक शिक्षक आसात आनी तुमी केपेंतल्या खेडे गांवांत शिकयतात पयरच एक विडिओ वायरल जाल्लो तो हांवें पळयल्लो थंय तुमची शिकोपाची पद्धत कशी आनी भुरग्यां कडेन तुमी कशे वागतात आतां हांव शिकोपाक लागल्यार शाळेंत जवळपास चार वर्सां जालीं शाळेंत हो भुरगो शिकपाक येता ह्या उद्देशान हांव खुबशो गोश्टी मनांत तयारी करतां सगल्यांत पयलें खुबशो गजाली ज्यो आसात अक्षर वळख चित्रां काडप तशेंच गणितां करप ही सगळी पयलीं तयारी करून येवची पडटा ती तयारी पयली करतां आनी मागीर भुरग्यांक शिकयतां तशेंच सगल्या भुरग्यांक चो विचार करून जे कमी शिक्षण घेवपाक जे पावनात तांकां रेमेडियल क्लासीस घेतां तशेंच शिकपा बरोबरच तांकां घरांत वाचन करप आनी अभ्यास करप तशेंच घरा कडेन भायर वडयतात त्या वस्तू पसून कितें तरी बरें एक टिकावू वस्तू तयार करप हें सगलें तांकां शिकयल्लें वता तशेंच निवळसाण दवरप आपली आपल्या घराची आनी शाळेचो परिसर तशें घराचो परिसर आनी निवळसाण दवरतगीर कितें जाता हो सगळी जी म्हायती आसा ती भुरग्यां पर्यंत पावयल्ली वयता तशेंच भुरग्यांक जें निसर्गांतल्यान मेळटा तें कशें जपणूक करप आनी निसर्गांतल्यान जी भायर उडोपाच्यो ज्यो वस्तू आसता त्यो एकठांय करून सांबाळून दवरून तातुंतल्यान एक बऱ्यांकी बरी वस्तू जी आसा ती कशी तयार करपाक येता हाजो प्रत्यक्ष अनुभव जो आसा तांकां शाळेंत दिल्लो वता तशेंच क्राफ्ट गाणीं हस्तकला ह्या सारक्यो गोश्टी सुद्दां तांकां शिकयतात निवळसाण करपाची म्हणल्यार भुरग्यांक सदांच आपलो वर्ग घरा कडेन आनी हेर भोंवतणी जें आसा तें सगलें तांकां निवळ करपाक लायतात